बाइक चलाने पर असर आ रहा है क्योंकि हम लोग पहले थे कि जो साइकिल का उपयोग ज़्यादा करते थे तो पेट्रोल का दाम बच जाता था लेकिन फिर फिर जब बाइक चलाने लगे तो हम लोग पेट्रोल कम कीमत में पाने लगे थे लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि जितना घर घर में बाइक हो रही उतना ही पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है तो हम हम चाहते हैं की जितना हो सकता है हम लोग बैट्री का उपयोग करें जैसे की बैट्री वाली स्कूटी हो गई या बैट्री वाली ऑटोरिक्शा हो गया तो उसमें हम लोग को ज़्यादा फ़ायदा है और इस समय क्या है

हैलो गाड़ी या बाइक जो भी कहते हैं उसका उपयोग कम से कम करें क्योंकि पेट्रोल की कीमत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमें उससे नुकसान भी हो रहा है क्योंकि उसके कारण जो गरीब हैं तो उनके घर में खाने पीने कि भी दिक्कत होने लगती है ओ पेट्रोल भरवाएँ बाइक में या फिर घर का खर्चा उठाएँ तो इसलिए जितना हो सकता है बाइक का उपयोग कम करेंऔर पेट्रोल का कीमत भी काम किया जाए अगर किसी कारणवश किसी के घर में कोई समस्या आ जाती है तो उसके पास पैसा नहीं है तो वह भी दिक्कत में आ जाते हैं तो और स्वास्थ्य पर भी थोड़ा इसका असर दिख रहा है क्योंकि उसके कारण हम लोगों को जैसे की खाँसी भी आ जाती है कभी कभी पेट्रोल के धुएँ के कारण और डीजल के कारण इंसान को कभी कभी उनके आँख में भी उसके धुएँ लग जाती है तो उससे आँख की जलन भी बढ़ जाती है तो इस जितना हो सकता है हम उससे बचाव रखें और पेट्रोल डीजल की कीमत कम किए जाए ताकि हम लोगों को जैसे सफर करने में कोई दिक्कत न हो सके तो बस हम आपसे जितना हो सकता है उतना गुज़ारिश है की गरीबों के घर में जितनी गाड़ी हो या कोई भी इंसान हो तो पेट्रोल के कीमत कम की जाए ताकी वह भी इंसान अच्छे से सफर कर सके